अह दे नों नों अह अह दङ गस्लायालाय अनेक रोखोमनि दङ नोंनो माबादि रोखोमनि नांगौ गोजां बोथोरनि नांगौना थफि गोनां नांगौना थफि गैयि नांगौ थ' मजा थजा सब दंजोबो आरो अह अह बेसे दामनि नांगोन बेसे दामनि नांगोन ओह

औ अह दङ दे नोंनो माबायदि ओं नोंनो माबायदि नांगौ सबखौनो मोनगोन आरो जोंनो जेबादि नांगौ बेखौनो ओह

ओह दङ दे नों नागेरनाय बादिबो दं आरो बेलेगबो दं आरो नोंनो जिबादि नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो मेला दं आंनिआव अह दङ दे ओह ओह माला लांफैगोन अह माला लांफैगोन अह लांफैनो हागोन दे नोंनि सुबिदा मथे फैनानै लांफैबानो जाबाय बासिनानै नोंनो माबायदि नांगौ

ओह नों ओह नोंनो आथुरबा माने बाखिबाबो लांथ'नो हागोन दे उनाव होनो हागोन अह लांथ'नो हागोन औ हरगोन दे सिनाय मोन्नायखौलाय मा हरनो हागोन औ ओह

अह अह बे बाखि एख' नांला ना मा बाखि एख' नाङा नामा अह दङ दे दख'नाबो दङ मोजां मोजांनो नोंनोसो माबायदि नांगौ

ओह ओह दे होमबा नोङो ओह नों जेथिया लांफैयो एथियानो लां लांनो हागोन दे दे होनबालाय ओह दे ओह ओह दे